नै दाउ अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसियोब्ला

जोबोद माबा सहाय मोनो मानो होमब्ला दाउआ जोंनो बिदै दैयो बिदै दैनानै गहोयो गनानै आरो फिसा होयो फिसा होनानै जाहाथे देरोब्ला जों फाननानै मोनो फिसाखौ देरोब्ला सारिस' केजिहै फाननानै मोनो जोङो देरोब्ला आरो बिनि सायाव बेदरबो मोनजायो आलासि उलासि फायबोला जों संनो हायो न'आवहा दाउ थायोब्ला बिनिफ्राय

दाउ बिदैफोरखौबो जों जानोबो हायो आरो फाननोबो हायो फानना फैसा मोनो सहाय मोनो आरो आलासि उलासि फायबाथ' बिराद मोजां न'आव दाउ थाखायोब्ला बिनिखायनो दाउ अमा बिफोरखो आं लायो आरो हांसो लायो हांसो फाननाबो मोनो आरो बिदैफोरबो फानना मोनो हांसोनि बिदैफोरखोबो आरो अमा फिसियो अमा फिसिनानैबो आङो सय माआवनो पन्द्र' हाजारखालाय मोनो मबावबा गेदेर जायोब्ला सल्ल' हाजारखालाय मोनो बिदि आरो सल्ल' हाजारबो मोनो मबावबा सुद्द' हाजार मोनो सय मायावनो अमा फाननानै

इनिफ्राय हांसो हांसोआथ' गहोनोबो हायो गहोनानै फिसा जोलै एरहोनो हायो एरहोनानै ओमफ्राय हांसोखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ जोथोन लानानै दाउखा सिलाफोरखौबो नायनांगौ नायनानै जोथोन लाना लाखिनांगौ हांसोखौ लाखिनानै जोङो देरोब्ला हांसोखौ जों फाननानै फैसा मोनो आरो आलासि उलासि फायब्लाबो हांसोखौ जोङो सिथारना जाहोनो हायो आरो सावरि बादालि बिफोरावबो जोङो हांसो थायोब्ला सहाय मोनो बिफोरखोनो हांसोखौनो जोङो बुथारना सिथारना जोङो सावरि सोंनो हायो आरो आरो बिनिफ्राय हांसोआ जोंनो बिदैखोबो फाननानै जाहोयो फिसाखोबो फाननानै जाहोयो आरो बेदरबो जाहोयो सोबआवनो खामानि होयो आरो ना आरो अमायाबो जों अमाखो लानानै फिसाबो जाहोनो हायो फिसा जाहोनानै जोङो जोलै खालामना फिसाखौ फाननो हायो आरो बिदि आरो आरो फिसा फिसा जाहोआब्लाबो जोलै खामाब्लाबो फेदेरना गिदिर खालामनानै जों फाननोबो हायो इदिनो सल्ल' पन्द्र' हाजारावहा सय मायावनो बिदि फाननो हायो आरो इनिफ्राय मा बुंबावनो जों बिदिनो अमा दाउ हांसो इफोरो जोंनि थाखाय बिराद सहायसुलि आरो सहाय खालामो गासैआवबो सहाय खालामो सहाय होयो जोंनि थाखाय मोजां माबा आरो इफोरो ना

इनिफ्राय बयबो जोङो गामि एरिया बे हांसो दाउ अमाखोनो फिसिनानै जायो फिसिनानै लायो फानना फाननाय आरो जानाय सोबआवनो बेखौ बाहायो आरो बिनि थाखाय जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय माबाया अमा हांसो दाउआ मोजां आरो जोंनि थाखाय एसेनोसै